हम क्षेत्रीय और राज्यस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय फ़ोटोग्राफ़ी के बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं उसमें क्या होता है कि आपकी सबसे अच्छी जो अट्रैक्टिव जो देखने में आकर्षित हो कुछ मतलब ऐसी तस्वीर जो कुछ सिखाती हो जिसे काफ़ी लोगों का कुछ सीखने को मिले ऐसी तस्वीरें काफ़ी लोकप्रिय रहती हैं तो हम चाहतें हम कोसिस भी यही करते हैं कि ऐसी चीज़ों में भाग लेने से कुछ ऐसी तस्वीरें बनाएं जो काफ़ी लोगों को जागरूक करें इससे काफ़ी लोगों को सीखने को मिले कुछ अच्छा और राष्ट्रीय लेवल पर सम्मान भी मिलें